जमनीचे प्रकार म्हळ्यार म्हाका दर्यावळ आवडटाच खरी ना न्ही पूण दर्यावेळी परस म्हाका दोंगोर आनी रान आवडटा दर्यावळ हांव कमी प्रमाणान आवडटा म्हणटलें कारण आतां आमच्यो काणकोणच्यो ज्यो दर्यावेळो आसा त्यो फूल्ल पर्यटकान भरिल्ल्यो आसा थंय एकलेपण रावप वो एकलो स्वताक जाणून घेवप ओ टायम मेळप ऑ स्वता खातीर टायम काडप हें खूब्ब मुश्कील जाल्लें आसा सो आतां काणकोणच्या दर्यावेळीक बऱ्यो आसा खऱ्यो पूण थंय गर्दी दिशिल्ल्या खातीर तूं खंय ना खंय शेणून वयता बट डवहू़ दोंगोर आनी राना अशीं जीं आसा तीं तुकां स्वताक वळखुपा खातीर ओ रानाक वळखुपा खातीर स्वता मनान कितें चल्लां खातीर आनी मनाचे शांतताय जी आसा ती दोंगरानी आनी तुमकां रानानूच मेळटली आनी तेका लागून म्हाका चड दोंगोर आनी रानां आवडटात आनी आतां दोंगोर आनी रानां म्हणना फुडें मेन खुशालकाय म्हळ्यार सुर्य उदेता तें पळोवपाक काणकोणसून गांवडोंगरी जर तुमी सक्काळ फुडें उठून भायर सरलीं बसी किंवां गा वाहन घेवन ज गेलीं तुमी जाल्यार थंय सकाळ फुडें चडशें शिंयाचे दिसांनी जर पळयलें थंय व्हावता ती झऱ्यो व्हाळां तशेंच सुर्य दोन दोंगरांतल्यान सकयल धुकें आनी धुक्यांतल्यान सुर्य जो उदेता तो एक ओरेंजसो एक

आनी तें पळयना फुडें तुकां मनान बरें थंड दिसता तशेंच रानांत वसना फुडें रानांतली जी वाट आसा थंय बारीक बारीक फळां तुका खावपाक मेळटले म्हळ्या कान्ना काण्णां चुन्नां पिटकोळ्यो अशे खुबशे तुका राणटी फळां थंय दिश्टी पडटा तें भायर तुका वेगळे वेगळे प्रकाराचे सवण्याचे आवाज थंय दिश्टी पडटले आनी खुबश्यो अश्यो रानान गजाली आसात ज्यो तुका शारांनी पळोपाक मेळत ना जेन्ना तू पायांनी जर दोंगरानी चलतलो चडटलो वो रान थंयचें पयतलो जाल्यार तुजें मन समसें तृप्त जावन वयता आनी चडशीं चारां वो बारीकशीं फळां जेन्ना तुमी खाता तेन्ना एक वेगळोच अणभव आसता आनी तेका लागून हांव म्हणटलें दर्यादेगे परस म्हाका दोंगर आनी रानां आवडटा